وعلیکم السّلام جی جی بتائیں آ جی آپ کو کون سی آئس کریم چاہیے جی مل جائے گی اِس کا پرائز ہے سات سو روپئے ارے آپ جب لیں گی نا تو زیادہ پھر ہم اِس میں کچھ کم کر دیں گے جی مل جائے گا اِس کا پرائز بس نو سو روپئے جی اگر آپ لیں گی نا تو ہم اِس میں تھوڑا کم کر دیں گے ہاں پھر آپ جب لیں گی نا تو تب میں آپ کو بتا دوں گی ہاں جی ہاں وہ بھی مل جائے گی ہاں ہاں پانچ سو والی میں کئی طرح کی ہیں ہم آپ کو لیسٹ بھیج دیں گے آپ اُس میں سے دیکھ لیجیے گا میرے پاس اسٹارٹنگ ہے چالیس روپئے سے چالیس روپئے سے لے کر میرے پاس چار چار سو تک ہے وہ چار سو اور چار ہزار تک ہے آپ کو کون سی کون سی چاہیے جی سب ایک دم ایک نمبر کوالٹی کی آپ کو ساری چاکلیٹ آئس کریم کیک کپ کیک سب کچھ آپ کو مل جائے گا بس آپ مجھے لیسٹ بنا کر بھیج دیجیے گا میں آپ کو بتا دوں گی جی جی ضرور وعلیکم السّلام شک